कलाकृतीअ में रंगनि जो त पंहिंजो महत्व हूंदो आहे ऐं हर पेंट ऐं हर चित्रकार पंहिंजे हिसाब सां जंहिंजो हुन जो मूड हूंदो आहे उन जे अनुसार हू कला जे पंहिंजे कलाकृतीअ में रंगनि जो इस्तेमालु कंदो आहे जीअं तव्हां शायद सभिनी खे ख़बर हुजे त राजा रवि वर्मा इहो हिकिड़ो पेंटर हो मैसूर जे दरबार में जंहिं असांखे हिंदू देवी देवताउनि जे बारे में जेका असां कल्पना कई हुई उन्हनि कल्पना खे हुननि साकार कयो हो देवी देवताउनि जे रूप में ऐं उन्हनि जी जेके कलर्स जो कॉम्बिनेशन हो रंगनि जो हुननि जो जेको हो घणो करे ॻाढ़ो हो ऐं जॾहिं हुननि ऋषि मुनियुनि ऐं देवी देवताउनि जो कलर जेको कॉम्बिनेशन कयो हो उहो तमामु सुठो हो राजा रवि वर्मा जूं जेके पेंटिंग्स आहिनि मूंखे उहे तमामु मोहींदड़ लॻंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि जा रंगनि जो जेको कॉम्बिनेशन आहे डेफिनेटली उन सां उन खे वधीक अहमियत मिलंदी आहे